स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार सरकार या बिहारमे कहल जाय तऽ बिलकुल ख़राब छै आहाँकेँ कोनो भी स्वास्थ्य केन्द्र पर ट्वेन्टी फोर आवर डॉक्टर्स आहाँकेँ नहि भेटत ई कटु सत्य छै आओर कोनो विभागमे जे छै आहाँकेँ पूर्ण डॉक्टर नहि छै अगर कोनो अस्पतालमे अगर डॉक्टर आहाँके भेटो जाएय तऽ मेडिसीन भेटत तऽ सर्जन नहि भेटता सर्जन भेटत तऽ आहाँकेँ अर्थोपैटिक्स नहि भेटता तऽ डॉक्टर्स केँ भारी मात्रामे कमी छै पूरा बिहारकेँ बिहारक अस्पतालमे अतऽ तक अगर आहाँकेँ बिहारके सबसँ पैघ अस्पताल पी एम सी एच केँ लऽ लिअ तऽ ओतौ जे छै सब सेक्टर केँ डॉक्टर उपलब्ध नहि छै तऽ आवश्यकता छै कि डॉक्टर्स केँ बहाली होयबाक चाही आओर उचित मेडिसीन केँ व्यवस्था होयबाक चाही कियाकि अखनो जे छै अगर डॉक्टर्स पैड पर अगर आठ गो मेडिसीन लिखै छथि तऽ छओ गो मेडिसीन बाहर लियऽ पड़ै छै दूये टा जे छै अस्पतालकेँ अन्दर भेटै छै डॉक्टर्स आओर मेडिसीन दुनूकेँ जे छै से आभाव छै बिहारमे